जोङो दा दर्जिनाव सुहोनाय जिखौ जोङो दा मोजां मोनो आरो दा साबसिन जायो दर्जिनाव सुहोनाया आरो बेलेग जि बायना बायनाया एसे माबा जायो आरो बेलेग जायो दर्जिनाव सुनाया साबसिन जायो आरो ताइट फिटिं खालामनायफ्रा साबसिन जायो आरो आरो बे बाजाराव बायनाया एसे नख'लिया जायो मोजां जाया दा बिदि आरो आरो सुनाय जिया एसे गोबावैनो जोरो नालाय जों बेखौ मोजां मोनो आरो सुनाय जिखौ बायनायनिफ्राय सुनाया साबसिन जायो दा बेनि थाखायनो मोजां मा आरो सुनाया साबसिन जायो बेलेग जि सुनायनिफ्राय